हाँ जी नमस्ते जी कौन हाँ जी एलेक्ट्रिशियन ही बात कर रहा हूँ मैं बोलिए जी हो जाएगा जी आज हो जाएगा आप का इन्वेर्टर कब का लिया हुआ है आपने नया है या पुराना है मतलब जिस प्लग में टी वी का वो लगता है प्लग उसमें कनेक्शन नहीं आ रहा है इन्वेर्टर का तो वो कनेक्ट करना है और आपकी ट्यूबलाईट काम नहीं कर रही है हो हो जाएगा ये तो लेकिन टाइम लगेगा दो दो एक घंटा लग जाएगा इसमें तुम्हारे वहाँ आने में मुझको टी वी को कनेक्ट करने का कम से कम पाँच सौ के समथिंग टी वी का लग जाएगा और तीन सौ साढ़े तीन सौ रूपए आपके ट्यूबलाईट का लग जाएगा और जो आने आने जाने का है वो आपको देना पड़ेगा अब हाँ जी आने आने आने जाने का अब आप को पाँच रूपए पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा अब मेरी दुकान यहाँ पे है यहाँ से आपका घर कितनी भी दूर हो पाँच रुपए पर के जी पर किलोमीटर के हिसाब से पैट्रोल का पैसा लग जाएगा आप पे नहीं उसमें छोटा मोटा होगा वो तो मेरा है पर यदि आपका कुछ ज़्यादा लगा तो वो आपका होगा हाँ जी जी मैं मेरा वर्कर भेजता हूँ आपके वहाँ पे और उसको मैं आपका नम्बर दे देता हूँ वो आपको कॉल कर लेगा दो घंटे के अंदर अंदर और आप उसको समझा देना और मैं उसको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे टी वी करना है ट्यूबलाईट करना है ठीक है सर ओके थैंक यू ओके